हैलो गुड आफ्टरनून मैम मेको पचमढ़ी जाना है तो वहाँ की इन्फॉर्मैशन चहिए मुझे उधर घूमने के लिए मेको होटल कार इन सब के बारे में आप बता सकते हो क्या मैम मेको छब्बीस अप्रेल में जाना है के लिए एस मैम जी मैम उधर मेको मैम उधर मुझे हफ्ते हाँ मैम वीक का टाइम चाहिए मैम मैं रुक के वहाँ से घूमना चाहूँगी उधर होटेल की फेसलिटी कैसी है आप बता सकते हो

मैम मुझे छः से सात दिन के लिए चाहिए होटल हाँ मैम पूरा अमाउन्ट क्या बनेगा अपना वहाँ पे इतने दिन का ठीक ओके मैम थैंक यू सो मच जी जी मैम मैं आपको कॉल करके बताती हूँ वेलकम